जी मेरी क्या बात मोबाइल शॉप से हो रही है जी मैम मुझे आपके यहाँ से एक मोबाइल फोन लेना था जी मुझे वीवो का फोन मोबाइल चाहिए था जी हाँ मैम मुझे थर्टी फाइव या फोर्टी थाउजेंड तक चलेगा तो मैम क्या आप मै इसके रैम और रोम के बारे में कुछ बता देंगी जी नहीं मैम कुछ मैं एडवांस पैसे देकर और मैं बाकी ई एम आई से मैं अपना पेमेंट करूंगी तो मैम मुझे ई एम आई पर थोड़े महंगे पड़ेंगे तो क्या फिर मुझे तो क्या हम अगर यदि कैश देते हैं तो क्या हमें फ़िर उसमें डिस्काउंट कुछ मिलेंगे जी हाँ मैं ई एम आई पर ही लूँगी क्योंकि मेरे बजट के अनुसार वह मेरे लिए सही रहेगा जी मुझे ब्लैक वाला ही ब्लैक कलर ज़्यादा ही पसंद है तो मैं वही लेना चाहूंगी तो क्या आप मुझे कुछ कैमरे के बारे में जी हाँ मैम मैम आप बता देंगे हमें की आपकी शॉप कितने बजे सुबह खुलती है जी ओके मैं अपने सारे डिटेल्स लेकर कल आपके शॉप पर मैं आ जाऊंगी